हलो स्विगी तव्हां अच्छा मां ईअं आहे मां जय झूलेलाल रैस्टोरैंट में बीह पटाटा ऐं फुलका ऑडर कया हुआ पर हिकु कलाकु थी वियो आहे मां जेको आहे तव्हांजी पेमैंट जेका आहे उहा करण जी कोशिश थो कयां पर पेमैंट थिए कोन थी या त लॻे तो मुंहिंजे हितां जो नैटवर्क में प्रॉब्लम आहे या तव्हांजे कोई सिस्टम में गड़बड़ि आहे छा तां हिन खे चैक करे ॿुधाए सघो था छा करिणो आहे छा न करिणो आहे जे तव्हां करे सघो था त कयो छाकाणि मां ऑलरैडी ॾाढो लेट थी चुको आहियां ऐं मूंखे जेका आहे रोटी टाइम से खपे मुंहिंजा महिमान आयल आहिनि जे करे सघो था त ठीकु आहे नत त वरी मां नैक्स्ट ॿे कंहिं रैस्टोरैंट सां ज़ोमैटो ते ऑडर करे छॾियां छाकाणि त मूंखे जाम देरि थी वई आहे त ॿार नंढा नंढा आहिनि उहे वीचारा बार बार चवनि था रोटी कॾहिं ईंदी कॾहिं ईंदी ऐं जीअं तव्हांखे बीह पटाटे खां अलावा ॿी काई सुठी सिंधी डिश बि हुजेव त उहो मूंखे ॿुधायो त मां उहो ऑडर करे सघां महिरबानी करे प्लीज़ जल्दी ॿुधायो मूंखे महिरबानी